सरदारी खेड़ा अमीनाबाद गणेशगंज नटखेड़ा रकाबगंज चौक निशादगंज हजरतगंज राजाजीपुरम गोमतीनगर अमौसी आलमबाग तेलीबाग मोहनलाल गंज अलीगंज महानगर आलमबाग सिंगारनगर पूरननगर कृष्नानगर मुर्लीनगर पटेलनग ऐं आशियाना